پہلے تو کوئی بات پھیلانا بہت مشکل تھا اگر پھیلتا بھی تھا تو پھیلتے پھیلتے ایک مہینہ لگ جاتا تھا اب تو اسٹاگرام پھیس بک سے ترنت پھیل جاتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک بار جو گھٹنا ہوا تھا اس کو بولنے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا سمجھے اب تو وہ سب بات ہے نہیں اب تو ترنت پھیل جاتا ہے پھیس بک اسٹاگرام بہت اچھا چیز ہے آدمی کو چلانا چاہی سمجھے اس کے بعد کوئی بات ترنت پورا وہاں ابھی کوئی جنگ ہو رہا ہے کوئی لڑائی ہو رہا ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سب ترنت دکھائے ہو جاتا ہے سن لیتا ہے آدمی ہر جگہ پھیل جاتا ہے بات اور جیسے وہاں جو ہو رہا ہے کوئی حملہ ہوا کوئی ای ہوا تو سب دکھتا ہے ترنت پھیل جاتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں خبر چلا جاتا ہے پہلے تو بہت پہلے زمانہ میں بہت مشکل ہوتا تھا کوئی بات کو ہر جگہ پھیلانا اب تو ہر جگہ ترنت پھیل جاتا ہے